हमरा गाँव आयल हमरा गाँव आयल छियै हाँ की सभ साधन छै केना केना साधन छै अररिया जिलाके एखन सभकिछु पूरा छै हूँ एना छै हमे गाँव आयल छियै घुमयके लिये घुमना फिरना छै साधनके सब किछु अच्छा देखबय केना केना साधन छै सब किछुके साधन हूँ बऽ बस पास हँ ठीके छै एबै घुमय लए पार्क सभ बनल छै पार्क सभ घुमय गेलियै घुमय लए जेनाइ छै हाँ घुमय लए जेनाइ छै तब कोन पार्क सभ छै पार्क देखय लए जेनाइ छै आओर सभ घुमय लए जेनाइ छै कते कते साधन की सभ छै

डॉक्टर उकटर छै बढ़िआँ कि नहि हॉस्पिटल कोनसँ छै बढ़िआँ हॉस्पिटलसँ घुमनाइ छै सभठाम जेनाइ छै अच्छा हाँ जेबय जेबय घुमय लए ठीक छै